مستقبل میں اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنی چاہیے جیسا کہ اردو زبان کو سماجی زبان کے طور پر ایک تہذیب اور ثقافت کی زبان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے اور اس کو مشاعروں اور پروگرام میں اس کو سر چڑھ کر بولنا چاہیے کہ اردو زبان ہندوستان کی ہے اور یہ ہندوستان کی ایک تہذیب اور ثقافتی زبان ہے اس کو مذہبی لباس سے بچا کر رکھنا چاہیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے یونیورسٹیوں کے اندر اور سماج کے اندر اس کے پروگرام کرائے جائیں اور بچوں کے جو رسالے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ شہروں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے رسالے آتے ہیں اسی طرح سے اردو زبان کو بھی بنا کر بچوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اس کو سیکھیں اور اس کو محفوظ کریں جو چھوٹے سے سیکھیں گے تو بڑے ہو کر بھی اس کو بولیں گے اور میرے خیال میں اردو زبان کو مستقبل میں فروغ دینے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ دیا جائے زمانہ کے ساتھ اس کو بدلا جائے جیسا موجودہ وقت میں ریختہ جو ایک تحریک ہے جو ایک تنظیم ہے جو ایک آواز ہے اس کی خدمات میں ہے خدمات ہیں اردو زبان کی ترقی کے لیے وہ قابل تعریف ہی نہیں بلکہ قابل رشق بھی ہے اسی طرح اسی طرز پر اردو کو اور جو باقی زبانیں ہیں ان کو بھی فروغ دینے کے لیے اسی راستہ کو اپنانا چاہیے